हॅलो आ आ ड्रायव्हर मरे हय खंयचे एप तुजें उबेर का ओला आं बरें आसा म्हाका चार दिसाचो म्हजो टूर आसा रायगड वचपाक जाय हय सो मागीर तुमचें रेटींग कशें कितें आसता पर किलोमीटर किंवा थंय स्टे खातीर कितके चार्ज करता तुमी हय ते पद्दतीन म्हाका तुजी गाडी सांगप ना सांगप हें कळपा जाय हय तूं खंय रावता हा बरें म्हाका थंयच्यान हांगा सावयवेऱ्या आनी सावयवेरेंच्यान म्हाका व्हाया कोल्हापूर म्हाका रायगड वचपा जाय हय सगले येते वयते चार दीस जातले ते मुळे तुजे रेट्स कसो किदें आसतलो बरें आनी कितून कमी जावपाक शकता कितें जाल्या ते पद्दतीन म्हाका एडजस्ट करपाक मेळटलें पय नाल्या म्हाका दुसरें ऑप्शन पळोवचें पडटलें दुसऱ्याक सांगचो पडटलो हय तशें एडजस्ट करता जाल्यार मागीर हांव तुजी गाडी सांगतां फाल्यां हय फाल्यां सकाळीं बरोब्बर स वराचेर तुवें पावपा जाय आनी गाडी कसली तुजी आ कंडीशनान बरी आसा मरे ए सी आसा ना ए सी लायत जाल्या एक्स्ट्रा चार्ज ओके एक्स्ट्रा म्हणजे कितके जातले हा बरें आसा हय म्हणजे फाल्यां सकाळीं तुवें बरोबर स वरांचेर हांव तुका लोकेशन धाडटा त्या लोकेशनाचेर तुवें पावपाचो ना एडवांस म्हणजे तुका तूं गोंयचोच मरे आनी तुका एडवांस किदें हय गँरेटेड म्हणजे सक तुका सांगलां न्ही अमके वेळार तुजो हांव तुका म्हाजें जाय जाल्यार डिटेल्स धाडटा ते पद्दतीन तुयें फाल्यां स वरांचेर हांगासर पाव आमी सव्वा स म्हटल्यार हांगाच्यान सुटुया आनी चवथ्या दिसा आमी परत रिटन पावतले ओके डन बरें आसा